आरे परेश म्हाका सांग हांगा आदार कार्ड सेंटर खंय आसा हांव मरे नवोत हांगा मडगांव नवोत आसा हांव सो म्हाका तें जाय आशिल्लें की कोण म्हाका सांगपी की आदार कार्ड चेंज करपाक किद्याक म्हाका मरे एड्रेस चेंज करपा जाय आशिल्लो म्हजो सो तुका किदें खोबोर आसा जाल्यार म्हाका सांग हय म्हजे कडेन स्कुटर बी आसा सो म्हाका वचपाक प्रोब्लम ना तूं मातसो हेल्प करपाक शकतलो म्हाका तूं येतो येता म्हज्या बरोबर मातसो सेंटरान किद्याक तूं जर कोण वळखीचो बी आसल्यार ताकाय मातशें सांगून मातशें बेगीन जातलें म्हजें काम सो ताका लागून म्हणटालो की तूं यो म्हूण म्हज्या बरबर मातशें बेगीन जातलें आनी थंय वचून मागीर तूं खंय कितें खावपाक बी आसता चल हांव करतां म्हजें काम एकदम रोकडें जातलें तें चड वेळ लागना फोटो काडपा पडटा आनी हें आनी व्हरपाक फोटो फोटो व्हरपा पडटा न्ही फोटो आनी तुजें पॅन कार्ड बी तशें आय डी प्रूफ कितें व्हरचो पडटा दिसता न्ही हय तेंच कित्याक मरे आतां इलेक्शनाक बी वोटींग करपाक म्हाका परत गांवान वचपा नाका ताका लागून हांव चित्तालों की हांगाच म्हजे चेंज करून हांगात म्हजे वोटींग करपाचें ताका लागून मरे आधार कार्ड चेंज करपा जाय